सिकनि जमां करण सां असांखे अलॻि अलॻि हुननि शहरनि जे इतिहास जी बि ख़बरु पए थी ऐं ॿियो जेको उन टाइम ते सिकनि खे ॾिसण सां उन टाइम ते जेको समो हली रहियो उन्हनि जी पिणु असांखे यादगिरी अचे थी